पंहिंजे हिते भारतीय समाज में हिंदू धर्म जो ॾाढो वॾो महत्व आहे जेके पाण सिंधी समाज में थदड़ी हो होली चेटी चंड जेको त्योहारु जनमाष्टमी सभु त्योहार सभु गॾु थी मिली कंदा आहिनि कंहिंखे ज़ाति वात जो न हूंदो आहे अने पंहिंजे सिंधियुनि में चेटी चंड ते पंहिंजो छेॼ रमंदा आहिनि राति जो गॾु सभु थी करे वॾा प्रोग्राम रखंदा आहिनि लंगर साहिब रखंदा आहिनि अने ग़रीबनि जी शेवा अन बन सब कंदा आहिनि ऐं सभिनि खे ॾाढो महत्व इहो आहे झूलेलाल त्योहार सभु गॾु थी मिली रमंदा आहिनि ऐं रखंदा आहिनि हर हिकु त्योहार जो वॾो महत्व आहे अने पंहिंजे हिन गुजरात में गुजरातियुनि जा गाना गरबा वॼंदा आहिनि गरबनि जो महत्व वॾो आहे गरबनि में पंहिंजो सिंधियुनि जा गाना वॼंदा आहिनि ऐं सिंधी गॾु थी हली मिली रमंदा आहिनि पोइ ज़ाति वात जो न हूंदो आहे अने सभिनि जी एकता हूंदी आहे कंहिंखे उहो न हूंदो आहे ऐं नंढाई वॾाई कंहिंखे बि न हूंदी आहे सभिनि खे हिकु जहिड़ो सभु मान समान सां रमंदा आहिनि कंहिंखे निचाई वॾाई न हूंदी आहे अने सभिनि खे पंहिंजा पंहिंजो गॾ थी रली मिली रमंदा आहिनि